शी बाबा शी किदें किदें म्हणून पळोवक मेळटा ह्या संवसारान आयज आरे बाबा घर बसत घर बसतगीर सगळें फुकट मेळटा पूण असल्यो भानगडी नाका रे बाबा त्या परस वचून न्हू चलत वचून हाडलेलें चड बरें काय बरें हांव आयज सुशेगाद जेवतलें रांदपाना म्हणून काय बरें सामकें चिंतलेलें खबर आसा आयज आयतारचो दीस हांव सुशेगाद लेट उठ्ठलें आनी न्हू स्विगींतल्यान ऑर्डर करतलें म्हणून पूण शे तोयी दीस म्हजो गेलो फुकट शी रे बाबा आतां हांव सकाळच्यान काम करता पूण किदें सांगूं तुका बाबा कांयच ना रे बाबा कांयच म्हणजे कांयच ना आतां काम करून हांव ओग्गी बसलेलें आनी म्हाका पोटाक खूब भूक लागली सकाळच्यान हांवें मरसर काम केलां घर अख्खें झाडलें कितलो घाण खबर आसा घरांतल्यान काडपाक शी बाबा इतलें घाण खबर आसा अशें दिसपाक लागलें घरान मनीस रावना आनी कोण रावता म्हणून जनावरां कशीं रावतात म्हणून सगल्या घरान आतां घरांतले सगलें काम करून इतलो काम केलां म्हणटगीर भूक लागतलूच न्हू मनशाक तूं आनी किदें उलयता गो भू भूक ती लागतलीच न्ही मनशाक आतां म्हणलें करतलो आनी कोण इतले बाबडें हांव टायर्ड जालां सामकें म्हज्या आनी पेशंस ना आगो मातशें स्विगीकवाल्या कॉल करता ते झोमेटो वाल्याक कॉल करून कांयच उपयोग ना खबर आसा जाणा ते स्विगिवाल्या मातशें कॉल करता झोमेटेवाल्याक कॉल करीत न्हू जाल्या आनी कोणा मागयल्लें पार्सल हाडून म्हज्या दारान हाडून दितलें आनी हांवें मागयल्लें पार्सल व्हरून आनी कोणाच्या दारान दितली कितले फाटी केल्या जाणा तूं खबर आसा ह्या झोमेटोवाल्यांनी आतां मातशें न्हू स्विगी म्हणटा ट्राय करुया पयलीं पळोया कशें जाता तें पयलीं झोमेटोवाल्यांक कॉल करतालें झोमेटो वाल्यांक म्हजें लोकेशनूच मेळनाशिल्लें खबर आसा कितले फावट तांकां लोकेशन धाडलें म्हाजें एक आनी दोन फावटीं न्हू पूण येयल्लेय दिसा हांचे तेंच तेंच आनी तेंच झोमेटोवाल्यांक हांवें सांगलें हो म्हाजो एड्रेस हांव अमके कडेन रावता म्हणून पूण तांकां खंय समजता लोकेशन सुद्दां ऑन करून तांकां एड्रेस धाडलें फोन धाडलो इमेल नंबर धाडली सगलें धाडलें पूण तांकां बाबड्यांक कांयच कयणा खबर आसा आतां झोमेटो वाल्यांनी म्हाका किदें करचें हांव बरें भशेन झोमेटो वाल्याक कॉल करता आनी ऑर्डर केली जर हेंच्यांनी किदें करचें कोणे म्हज्या शेजाऱ्यान मागयल्या ऑर्डर काडून म्हाज्या दारान हाडलां आनी हांवें केल्ली ऑर्डर व्हरोन त्या शेजाऱ्याच्या दारान दवरल्या किदें सायबा भोगोस सांगचें म्हणून देवाक खबर म्हजी आशिल्ली नाशिल्ली हांचे कडेन झगडटा म्हणल्यार भूक मेली कितले म्हणून कितले फाटी म्हणून झगडोपा जाय हांचे कडेन हांकां मात्तूय समजना गो पयशे आमचे वयतात हेंचे काय न्हू आ आमी कांय फुकट मागयना न्ही पयशे दिवनूच आमी मागयता तरी पूण न्हू हेंच्या नखरे न्हू सामकें आवय बापायचे खबर ना हांकां आमची सामकी न्हू भूख सुद्दां मारून उडयता सामकी पोटाक चुरचुरीत भूक लागले कडेन आसतना तुवें मागयलें अन्न जर तुका मेळना जाल्यार तुका कशें दिसतलें सांग पळोव या सामकेच रे वाट लायता आमची आनी तितून तो डिलिवरी बॉय तो आनी म्हाका चडच शापोतां सांगता म्हाका न्ही तेजी हांवें कितले फाटी ताज्यो कंम्प्लेन केली खबर आसा पूण न्हू म्हाजी कंम्प्लेन न्हू कोणूच आयकना लास्टाक न्हू ह्या झोमेटोवाल्यांची कंम्पेलन न्ही म्हाका दिसता कंन्ज्युमर फोरमान दिवची पडटली आतीं तें सोड झोमेटोवाल्याचें पडूं पाड आतां म्हाका न्हू हांवें दुसरें एप ट्राय केलें न्ही चड बरेंशे दिसता आतां म्हाका न्ही हांव न्ही खंयचें एप आसा गाय आ स्विगी म्हणून आसा न्ही एप हांव थंयच्यान जेवण ऑर्डर केल्यार चड बरें काम करून बाबा म्हाका खूब भूक लागल्या तें काम म्हणल्या काम म्हणटा ताका शी बाबा तें काम न्ही जनावरां तीं गोरवां पळय तणा शेता वचून काम करता पळय ताज्या पास्ट मरसर काम केलां हांवें मरसर काम केलां शी रे बाबा आतां न्ही हांव मातशें झोमेटो एप पळय झोमेटोचें पाड पडो आतां मातशें स्विगी एप पळयता आ स्विगी एपांतल्यान किदें मेळटा जाल्या पळयता बरेंशें किदें खावपाक मेळटा जाल्यार स्विगी एप मातशें पळयता मोबायलान आसा गाय ना तें आरे स्विगी एप डावनलोड केल्ले नाच मुगो आतां तें आनी डावनलोड करपा बसचें पडटलें तें रेंज तरी आसा किदें ऑर्डर करतलो जाल्यार भायर वचून म्हाका ऑर्डर करची पडटली आतां आतां हांव आंगणा वयता मातशी रेंज बेगीन येयल्या पुरो गो म्हाक बेगीन ऑर्डर करपा जाय आ आ रेंज येयली रे बाबा रेंज येयली आतां स्विगी एप हांव डावनलोड करतां आ स्विगी एप डावनलोड करपाक जाय आरे बेगीन जा रे बाबा बेगीन जा बेगीन जा जालें एकदाचें शंबर जालें बाबा आतां एप ऑपन केलें आनी तितून वचून फूल डिटेल्स भरता कसल्यो कसल्यो डिटेल्स जाय काय हितून हा म्हाजो मोबायल नंबर इमेल आय डी आनी म्हजो लोकेशन लोकेशन ऑन कर म्हण सांगतात लोकेशन ऑन केलें आतां लोकेशन सुद्दां भरलें हांवें पूण लोकेशन ऑन करून घालचे परस हांव मेन्युअली घातलेलें चड बरें खंय गेलें तें म्हजें आ सेंटिगां भितर हांवें म्हजें मेन्युअल एड्रेस हांवें भरलो आ आतां हांव किदें आसा पोवपाक पोटा सामकी चुरचुरीत भूक लागल्या हे पूण झोमेटो भशेन करिना जाल्यार पुरो रे म्हज्या देवा देवा सायबा पाव म्हाका मातशें बिरयानी ऑर्डर केल्यार चड बरीशीं दिसता बिरयानी वीथ ड्राय चिकन चिली आ हें खंयचें रेस्टोरंट आसा काय बरें आ अनिकेत रेस्टोरंट बरें आसा बरें आसा अनिकेत रेस्टोरंटांतल्यान हांव ऑर्डर करता प्रायस पूण बरीच आसा एकशे अंयशीं रुपया फ्राय रायस आनी फ्राय रायस म्हणलें हांयें ना ना ना बिरयानी एकशे अंयशीं रुपया बिरयानी आनी देडशे रुपये भितर चिकन चिली सवाय मुगो हें सामकें ऑर्डर करुया हा पळोवया पूण फस्ट टायम न्हू मातसो भंय दिसता स्विगीचेर झोमेटो वाल्या भशेन केल्यार शी रे बाबा हा ऑर्डर केलें रे बाबा चल आतां मातशें हांव सुशेगाद बसतां केन्ना येतलें गाय केन्ना येतलें गाय झोमेटोवाले शी बाबा म्हाका वाज हाडला हेंच्यांनी स्विगी पयलीं स्विगी पयलीं झोमेटो शी म्हाज्या तोंडांतल्यान झोमेटोच किद्याक येता आतां स्विगींतल्यान ऑर्डर केलां हें तरी तेंच्या भशेन करिना जाल्या पुरो रे बाबा सामको म्हजो जीव म्हजो पेशंस म्हाजें पिड्ड्यार जालें पाशेंस सोंपयतले हे लोक म्हाजे त्यापरस त्या खानावळींतल्यान जेवण हाडिल्लें चड बरें अशें म्हणटा तरी ट्राय करून पळोवपा किदें जालां स्विगींतल्यान जाल्या स्विगींतल्यान मागून तरी हाडटा पळोवया तरी जेवण कशें लागता तें हेंचें आवयस इतलें वेळ उलयलें हांव धा मिनटां जालीं आजून ऑर्डर येवना मुगो शी मेसेज किदें येयल्या जाल्या पळोवया इमेलाचेर आ मेसेज येयल्या डिलिवरी बॉय पावलो म्हणून आतां डिलिवरी बॉयचो नंबर तरी आसा गाय हय मुगो डिलीवरी बॉयचो नंबर आसा आरेरेरेरे ताका मातशें कॉल करून पळयता आ हॅलो हांवें न्हू हें मागयलेलें बिरयानी चिकन चिली ड्राय खंय पावल्या म्हाजी आ अर्द्य वाटेक पावला बरें आसा बरें आसा अमके कडेन यो हा ते शिवनाथी देवळा कडेन यो हा मातशी हांव रस्त्यार रावता बरें सारकें हाडल्या पुरो रे बाबा नाजाल्या झोमेटो वाल्या भशेन हेंच्यांनी म्हाजी विकेट उडयल्यार आतां आनी हे जाली आतां आनी कोण वयतलो ह्या वता भारार वचून जेवण करपाक आ फोन वाजलो रे म्हजो येयलो सो दिसता आ पावलो रे तूं बरें बरें बरें हांव रस्त्यार येता रस्त्यार येता थंयच राव अमके कडेन आ ना ना ना घुमटे कडेन तळये कडेन रावनाका घुमटे कडेन राव बरें बरें हांव येता मोबायल घेवन येता बरें बरें बरें बरें आ म्हजें पार्सल हें पळय किदें हाडलां तुवें मातसो तूं रावता एक दोन मिनटां तुजेच हुजीर न्हू ऑपन करून पळयता म्हाका मरे झोमेटोवाल्यांनी मरे खूब म्हणल्या खूब सतायलां रे स्विगी मरे हांव फस्ट टायम करता राव हा मातशें धावो नाका हेंय किदें हांवें बिरयानी मागयलेलें हो फ्राय रायस खंयच्यान येयलो आरेरे रेरेरे तरी पूण तेंच रे नाका म्हाका आ नाका आतां नाका म्हाका हांव तुमच्या हाका कॉन्टेक्ट करता तुका सांगनाका बरें बरें तुका सांगना तांकांच कॉनटेक्ट करता हांव तूं मातसो राव आतां हा हॅलो हा अन्वीत रेस्टोरंट हें किदें धाडलां तुमी हांवें किदें मागयलेलें बिरयानी आनी तुमी किदें धाडला म्हाका फ्राय रायस म्हाका आतांच्या आतां म्हाका न्हू बिरयानी जाय आ किदें करून म्हाका बिरयानी म्हणजे बिरयानी जाय किदें शेजाऱ्यागेर पावल्या म्हणून तुमी आतां म्हाका सांगता शेजाऱ्यागेर वचून हाड म्हणुन झखमारले एक काम करा तुमी म्हाका तुमची बिरयानी नाका आनी कांय नाका म्हाजे पयशे जाल्या जाता तितले बेगीन करा किदें दिवपाक शकना तुमी म्हाका अशें सांगपाकूच शकना रायट टू इनफोरमेशनाच्या खाला हांव तुमची न्ही कागाळ न्ही रायट कंन्ज्युमर फोरमान करपाक शकता किदें किदें अशें म्हाका सांगता तुमी रावात तर तुमी आतांच हांव कंम्प्लेन करता तुमची कंन्ज्युमर फोरमान किदें आतां कशे येयले जाग्यार आतां सारके जाग्यार येयले मागीर पयशे परत करा फटाफट रिटन बरें एक दोन तीन चार हा मेसेज येयली हा पयशे रिटन जालें नेक्स्ट टायम हांव तुमचे कडल्यान केन्नाच ऑर्डर करून घेवचें ना कळ्ळें न्ही केन्नाच म्हणजे केन्नाच ना आनी तुमची न्हू कागाळ सुद्दां लोकांक सुद्दां सांगतलें रावात हा स्विगीचें मातशें तुमकां रिवीव घालता एकूच मारता हांव रिवीव तुमचें धडा न्हू तुमी आमचें हांगा पोटाक मारले तुमी खबर आसा शी रे बाबा इतलें खबर आसा इतलो कोण करतात आमची बाबा वाट लायली तुमी सामकी उपाशी मारलें आमकां झोमेटो म्हणून एप हें केलें झोमेटोय तसलें आनी तुमी बीन तसलेंच आमकां बाबा उपाशी मारपाक तयारी करतात दिसता तुमी सामकें मारलें रे सामके हेंच्यांनी उपाशी शी बाबा असलें न्हू करता न्हू जाल्या हेंचेय न्हू कंम्प्लेन करपाची तूं आनीक कोणाक रावला जालें कंम्प्लेन चल तूं घे तुगे जेवण घे आनी दी ताका परतें नाका म्हाका असलें जेवण शी बाबा कांय बरी म्हाका भूक लागलेली चुरचुरीत बरें किदें खातलें म्हण आशिल्लें पूण हें झोमेटो तें झोमेटो ह्या स्विगिवाल्यांनी सुद्दां वीट हाडली आतां खंय एप डावनलोड करूं तें आनी आसूं झख मारूं इल्लिशी किदें पेज बीन रांदता आनी हांव जेवपाक बसतां शी रे बाबा हेंच्यांनी म्हजी भूक मारली पयलीं काम करून इतलें टायर्ड जालां तितून तेंच्यांनी हीं कारस्तांना केलीं हांव बाबा उपाशीं तें उपाशींच रे बाबा म्हज्या पोटाक केन्नाच जेवण ना शी रे बाबा सामकेंच सतयतात रे हे लोक शी